जी

हाँ तऽ अहाँ अइयै ने

जी रोटी ओटी रोटी भी मिलत

जी बीस रुपए पलेटमे सभचीज मिल जाएत जी तड़का तड़के हाँ सभ मिलत बोललहुँ तड़का सभ मिलत खुद पता पता चलि जाएत पता चलि बुझलियै कोन चीज

ई एतहि ढाबा पड़ैत छै बेगूसराय ढाबा जी

रोटी घी तन्दूरी रोटी लिट्टी चोखा जे जे अहाँक पसन्द अइ आबियै अहाँ

जी

जी हाँ सहारा जी जी आब एक ए काल्हि एकदिन हमनी पास नहि हए हमरा पासमे जे हए हुनका ब्यवस्था नहि छनि